साढ़े कश जैदा जेह्डे अजकल ऐप जां फिर जेह्ड़े बच्चे अजकल यूज करै दे ओह् न फेसबुक होई गेआ इंस्टाग्राम होई गेआ जां यू टयूब होई गेआ ते अजकल लोकें गी पसंद इ'यै जैदा कोला जैदा लोकें गी मिलना ते ओह्दे कन्नै घुलना मिलना मतलब जैदा सोशल होना उ'नेंगी पसंद ऐ फेसबुक फेसबुक उप्पर बी जैदा इ'यै कि जैदा कोला जैदा अपने दोस्त बनाओ ते ओह् जेह्ड़े पान फोटो स्टोरियां ओह् दिक्खो ओह् दिक्खी सकने तुस वीडियो आं फोटोआं ते इंस्टाग्राम उप्पर बी इ'यै तुस चाहो ओह् पाई सकदे उप्पर ते यू टयूब उप्पर बी अपना चैनल बनाना पौंदा ते ओहदे उप्पर तुस गाने पाओ वीडियो आं पाओ चाहे ओह् कामेडी आहलियां होन चाहे जि'यां ओह् गाने आह्लियां होन जि'यां मर्जी होन वीडियो तुस तुप्पो ओह् तुसेंगी यू टयूब उप्पर थ्होई जाना ते एह् चीजां शेल बी ऐन की के जो खबर तुसेंगी नेईं पता चलनी जेह्ड़ी बी खबरां तुसेंगी नेईं पता चलनी ओह् प्लैटफार्म मिलदे जेह्ड़ी एह् तुसेंगी पता चली सकदी तौले जे चलो पता चली सकदी ऐ कोई इ'यां दूर बैठे दा होवे ते गल्ल होंदी रौंह्दी पता लगदा रौंह्दा भाई अगला बंदा के केह् करै दा केह् करै दा केह् नेईं ते नुकसान ता एह् के भाई ऐ कि अजकल लोक इ'यां इ'यै करै दे अपना ध्यान पढ़ाइयै च घट्ट ला दे इक दूए गी शोशोबाजी बड़ी ऐ ते लोक देखो देखी करै दे उन्ने एह् कीते दा ते असें इ'यै करना ओह्का बड़े बड़े रेस्टोरेंटें च जा दा ते असें बी जाना उ'नें नेह् कपडे़ पाए दे ते तुसें बी पाने बच्चे इक दूए गी दिक्खने दिक्खो दिक्खी कन्नै ऐ लोग अपने पैसे ते चीजें दी इ'यां ओह् करदे वाह वाही करांदे ते अपने ते इ'यै कोल जेह्दे कोल नेईं होन लेई सकदे ओह् सड़दे ते चीजां दा बी ओह् ऐ कि एह् ऐपें दा बड़ा फायदा बी ऐ ते बड़ा नुकसान बी ऐ अजकल बड़े सारे ऐप चलै दे जिंदे कन्नै तुस पढ़ाई बी करै दे हैनिं पढ़ाई बी करदे ते ओह् चीजां बच्चें आह्ले बच्चें आस्तै बड़ी फायदेमंद न की के जेह्ड़े बच्चे बाहर निं जा सकदे घरा जैदा जेह्ड़े घर बैठियै गै पढ़ना चांह्दे ते उ'नेंगी उ'नेंगी ते एह् चीज दा फायदा केह् ओह् घर बेइयै गै पढ़ी सकदे ठीक ते बड़े ऐप न व्हाटसऐप बी ऐ जेह्दे बिच तुस वीडियो कॉल करी सकदे तुस मैसेज दिक्खी सकदे एह् चीजां शैल की कि जेह्डे़ घर आह्ले जिं'दे दूर न ओह् उ'नेंगी वीडियो कॉल करी सकदे ओह् उ'नेंगी पुच्छी सकदे कि भाई केह् हाल ऐ केह् नेईं पल पल दी खबर देई सकदे अवा इक चीजा गी बुरा बी ऐ कि अजकल स्कैम बी बड़े चलै दे लोग फसा दे इक दूए गी ऐ निं कि निक्के निक्के बच्चे कुड़े कुड़ियां मुड़े बी बड़े इ'यां गलत यूज करै दे इ'नें चीजें दा ते ओह् केह् ऐ